थांनाय सप्तानि रुबिबार दिन खालि आङो आंनि लोगोफोरजों बिशाल मार्केटआव बेरायनो थांनायाव कुर्टि गांनै लाबोफादों बेनि दामानो गांनैजोंहाय स्निजौमोन आरो बे सि बे कुर्टिनि सिफोरा ओरैबायदि मोजां कालाराबो जि मोजांमोन ओमफ्राय आङो जि मोजां मोन्दों बे गस्लाफोरखौ गाननोबो ओरैबायदि मोजां सुति सि कलराबो जि मोजां जेबो कालार गवाखै जेनोबा सुनायनि उनावबो जेबो कालार गवाखै आरो आरो लोगोसे बेनि मोजांसिन बाथ्रायानो बाय वान गेट वान फ्रिमोन दा बेयाव स्निजौआवनो आङो गानै कुर्टिखौ मोननो हादों बेनिखायनो आङो बे बिशालनि जि प्रडाक्ट आं जि कुर्टि लाबोदों बेनि सायाव आङो जि गोजोन्नाय मोन्दों खुसि मोन्दों आरो मानि सन्तसथ' दङ आङो बे मार्केटनि सायाव ओंखायनो आं उननि समफ्रावबो बेबायदिनो आं बे बिशाल मार्कटआव थांबोला आरोबाव आं कुर्टिखौ लाबोगोन लोगोसे गुबुन गुबुन गस्लाफोरखौबो आं लाबोनो हास्थायगोन मानोना बेनि गस्लाफोरखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय गाननोबो ओरैबायदि मोजां आरो आलदा गस्लाफ्राबो मोजां जागोन बेबायदिनो आं सानो बेनिखायनो उननि समाव आरोबाव बिशालाव थांबावबा बेबायदिनो गुबन कालारनि मोजां कुर्टिखौ आं लाबोबावगोन आरो गानबावगोन